हम जतऽ रहै छी ओतऽ जङ्गल अइ कनि मनि अइ मरुभूमि अइ आद्र भूमि भी अइ प्राकृतिक उद्यान अइ ई ई बहुत सारा अइ नदी अइ एक दूटा अइ पहाड़ नहिके बराबर अइ एतऽ पहाड़ नहि अइ लोकके लेल ओकर उपयोग बहुत सुलभो छै नहि तऽ खराबो छै कियाकि जङ्गलमे अनेको सारा जानवर रहैए जे भटकैत रहैए एक जानवर दूसरा जानवरके खै जाइए जकरासँ जानवर मरैए ओकरासँ गन्दगी फैलै छै तऽ ओहन जङ्गल अइ ई नहिकि कोनो जानवर मरलै तऽ ओकर देखभाल भऽ सकैए एहन नहि अइ तकर बाद जेना भऽ गेल प्राकृतिक उद्यान प्राकृतिक उद्यान हमर शहरमे गाँवमे दू तीनटा अइ जकरामे बहुत ही जङ्गली फैलल अइ अच्छो अइ लेकिन गन्दगीओ फैलल अइ नदी अइ दुइटा बढ़िआँ बढ़िआँ नदी अइ जकर बहुत ही अच्छा अच्छा छै ओकर उपयोग होइए हमर सभके खेत खलिहानमे पानि पटबैमे तऽ बहुत सारा चीजमे पहाड़ नहि अइ हमर सभके अथीमे ग्राममे गाँवमे